آج کی دنیا میں اردو زبان کے لیے بولنے والوں کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ انگلش دور چل چکا ہے جہاں جاؤ انگلش بولنے والوں کی ویلیو ہے جاب وغیرہ کہیں بھی سرچ کرو تو انگلش اسپیکنگ پہلا کوئسچن آتا ہے کچھ شہر ہے جہاں اردو کی مانیتا ہے لیکن وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ بہت کم اسکولوں میں اردو ہے کہیں جاؤ تو زیادہ تر انگلش کا سامنا ہوتا ہے سب سے زیادہ دقت جاب ڈھونڈنے میں آتی ہے اگر وہ اردو میڈیم سے پڑھا ہوا ہے